جی ہیلو السّلام علیکم خیریت سے ہیں جی بتائیے جی ارڈیا سے بول رہا ہوں بتائیے جی جی رڈیا میں ہی رہتا ہوں جی جی اچھا اچھا بتائیے کس جی بتا کس کس کوالٹی کا ہونی چاہیے کیا سویدھا ہونا چاہیے وہ بتاتے ہیں آپ پھر بات کرتے ہیں ہم جی جی اچھا اچھا یہ سب تو اس میں ہوتا یہ ہے جی جی تو جی تو اس میں کتنے پرائز تک آپ لینا چاہیں گے ہر کوالٹی کا ہے جیسے کہ ہمارا چلنیا میں بھی ہے مٹیاری میں بھی ہے اور زیرو مائل ارڑیا میں بھی ہے آزاد نگر میں بھی ہے جی بتائیے جی تو پھر ارڑیا ہو گیا تو وہاں کے وہاں جی وہاں کے لیے پھر آپ کو تو پیسے کچھ زیادہ پڑیں گے فی الحال یا آپ کنا رہیں گے یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ یا پھر فیملی جی فیملی جی فیملی کے ساتھ رہیں گے اور اگر فیملی کے ساتھ رہیں گے تو دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار تک مل جائے گا آپ کو جی جی علاقہ بڑھیا ہے پاس میں اسکول بھی ہے پاس میں مکتب بھی ہے پاس میں مسجد بھی ہے جی آس پاس میں بازار بھی ہے ہر طرح کا سویدھا ہے انشاء اللہ کوئی دقت نہیں ہوگی جی راستہ وہاں تو شہر میں تو راستہ ہر گلی میں ہوتا ہے نا راستہ تو ہے یا صحیح ہے تو سارے اس میں آپ کو کھانا بھی چاہیے یا پھر آپ کھانا خود پکا لیں گے ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ اپنا آپ آپ اپنا بندے کمرے میں رہیں گے نا اپنے مطلب اس کے ساتھ پورے فیسلٹی کے ساتھ جی جی پھر کیا دقت ہے تو آئیے پھر جی جی ابھی تو میں بزی ہوں فی الحال آفس میں ایسے بھی بھیڑ ہے تو آپ سمپرک کیجیے شام تک جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے السّلام علیکم